हमराकेँ पौधामे बहुत लगबैके रुचि यऽ जकरामे छै कि जे छै कि फूलके पौधा या फलके यऽ लकड़ीके यऽ सभ तरहकेँ पौधा पर्यावरणसँ हम जुड़ल छी तऽ एहिमे छै कि अहाँ क कतहुँ कतहुँ कतहुँ गाछ लगबै सकैत छी तऽ फूलके पौधा नीक भेटैए दोसर बात कि फूल लगला लगेलासँ वातावरण भी गमकैए तऽ फूल के पौधा आसानी से लागि जाइ लागिओ जाइत छै दोसर बात गमलोमे हम रोपि सकैत छी दोसर बात मिट्टीमे मतलब जेकरा कि जेना अहाँकेन सुविधा यऽ गमलामे लगबू लगाबू या मिट्टीमे रोपू तऽ हमराकेँ फूलके पौधा नीक लगैए ओकरामे कि गुलाब गेन्दा ई सभ नीक लगैत छै दोसर कि गुलहड़के फूल होइए तऽ जे परमानेन्ट फूल छी एकर इएह इएह सभ छै तऽ फूलके पौधा नीक लगैए तऽ इएह हमरा ठीक छै हमरा लिअऽ